जोंनाथ' नमा न'आव हासिबा थारनै थायो थारनैयाव इसिंनिखौ अखंआव लाबोनो मोना माइरं मा होन्दो थायो माइन्दोनि माइरंनिफ्राय हानबा खेरखायाव जुदि हानोबा खेरखानिफ्राय मुथासेया मुथानैया दोनबोफिननांगौ जाहा माइन्दोआव बेवहाय इसिङाव थायो जोंना लोक्षि मोनसे ओमफ्राय जायनि न'खराव मोननै बेहा मोननै थायो मोनसेया सं बोराय सं बुरै थायो ओमफ्राय मोनसेयाव लोक्षि थायो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो सेन्डेलखौथ' सोनो मोनखाया अखङाव दोननांगौ जोंना सेन्डेला बारान्दायाव दोनलांखाबाय हाबहैबाय लायबाय जों माइरंखौ ओंखाम दोआव सोफैबाय सुबाय जानबाय जोङो जाननानै जोंहा ओमफ्राय ओंखामखौ संबाय माबाय ओंख्रि संबाय मा ओंख्रि सङो बेखौ जों संबाय संनानै जोंहाथ' सब समाय संबा ओंख्रिफोरखौबो साखि नाङा जोंनो साखि नाङाबो जोंना सब समय संबा जोंना ओरैनो आन्दास मोनखायो ओमफ्राय जाग्रोलाबायनोथ' मोनखाया जोंना मानसि गिदिर जोंनि दा गारजेनफ्रा जानो मोन खुरनो होनो मोनाबानो जों जानो मोना आरो बेबायदि दासो मानसिफोरा मानिला जोंना हले गोदो बेबायदि मानियोमोन दा जोंनाथ' बिदिनोखासै बर'नि धोरोमाव संनाय खावनाय जानाय लोंनाय आरो जोंना बाथौ दं बाथौआव जुदि जे समाव जोंनि सिबिनांगौ बे समाव सिबिबाय अमाबयसा पुर्निमा अर लागायबाय जों फुजा आरि सिजोनफ्राव जानो मोना संनो मोना उपबासै जों मावजोबनांगौ गासैबो खामानिखौ ओरैनो थानानै जेब्लाना जोङो खामानिखौ फोजोब्बाय फुजा काहिनिखौ जोबहोबाय होनबासो जों जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामनो मोनो बेवहाय मा थाबावगोन पारायसिट होआबानो जों ओंखामखौ जानो मोना अरखौ सुनो मोना जोङो पारायसिट होखाङाबानो जेरै समाव अजा फैगोन पारायसिट खालामगोन होनबासो जों जानो मोनो ओंखामखौ होनबासो संबाय जों फुजा आरि जोब्बासो जोंना बेवनोसै